जी बोलिये जी हो जाएगा मोबाइल का एम आई मिल जाएगा कौन सी कम्पनी का मोबाइल चाहिए आपको कौन सी कम्पनी का मोबाइल चाहिए ओप्प वीवो रियलमी रेडमी बहुत सारे मोबाइल के प्रकार आप को इनमें से कौन सा मोबाइल चाहिए ये बताईये हमारे पास तो अभी उपलब्ध में है वीवो इसके अलावा रियालमी रेडमी और सैमसंग का फोन ये चार फोन है जो हमारे यहाँ अभी उपलब्ध है आप देखिए इसमें से आप को कौन सा पसंद है इसमें आपको बता रहे हैं वीवो का पड़ जाएगा दस हज़ार रियलमी का पड़ जाएगा आपको बारह हज़ार का और रेडमी का आठ हज़ार सैमसंग का पंद्रह हज़ार आप कौन सा फोन लेना चाहेगे ओप्पो का दस हज़ार दम है और इसका ये खासियत है कि ये इसमें चार जी बी रेम है चौंसठ जी बी इसका स्टोरेज है कैमरे का क्वालिटी भी सही है पचास मेगापिक्सल का कैमरा है और ये अच्छा खासा बैटरी इसका बैकअप देता है पाँच हज़ार एम एच का बैटरी है और अच्छा खाला चलेगा ये फोन ई एम आई पर है ई एम आई पर मिल जाता है हमारे यहाँ पर लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरी कागजात लाना होगा इसके लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड अकाउंट नम्बर ये सब वगैरह आपको लाना आप देखिए आपको इनमें से कौन सा फोन पसंद है और आप कौन सा फोन वीविल करना चाहेंगे आपके पास चार फोन पड़े बैठ हुए हैं हमारे पास जो कि आपके सामने हैं देखिए कौन सा चाहिए आपको हाफ पेमेंट पर हो सकता है लेकिन आपको इसके लिए एम आई बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब लेकर आना पड़ेगा ठीक है तो आप ये सब चीज़ किसी से मंगवा लीजिए जब तक हम आपको फोन दूसरा और दिखाते हैं देखिए फिर इसके आगे हमारे यहाँ भी सैमसंग का है जो की पंद्रह हज़ार का फोन है ठीक है तो आप देख लीजिए आप वी ओप्प का लीजिएगा या सैमसंग का सैमसंग में ख़ासियत है कि बैटरी का बैकअप भी अच्छा है और ये चलता भी बहुत अच्छा फोन है इसका रैम है पाँच जी बी और इसका स्टोरेज है एक सौ अट्ठाईस जी बी आप देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए और ई एम आई पर मिल जाएगा आपको फोन ठीक है ई एम आई पर आपको फोन मिल जाएगा उसके लिए कुछ जरूरी कागजात है वह आप लेकर आइएगा ठीक है आज अभी जाइए लेकर आ जाइएगा ठीक है हाँ हाँ हाँ मेरा दुकान यही बगल में ही है आप देख लीजिए ठीक है रखिए